तव्हां पंहिंजे भविष्य जे बारे में छा सोचियो आहे मां हाणे अञा पंहिंजी सॼी पढ़ाई पूरी कई आहे पंदरहें ताईं ऐं हाणे मां अॻियां जामु कुझु सोचियो आहे जेकॾहिं मां त पंहिंजे लाइ इंटरव्यू बि ॾई चुकी आहियां जीअं मूंखे अॻियां जोब बि मिले ऐं मूंखे अॻियां पढ़ाई करण जी बि जामु दिलि आहे जी जीअं मां अॻियां पढ़ाई कंदमि त मुंहिंजी पघार बि जेकी आहे ऑफिसनि में उहा जामु वधंदी ऐं मूंखे जामु शौक़ु आहे अॻियां पढ़ाई करण जो ऐं मूंखे डांस क्लास बि अॻियां सोचियो आहे की भई मां फ्युचर पंहिंजी हॉबी में कयां क्यूंकि मुंहिंजी हॉबी आहे डांस ऐं मूंखे पंहिंजो हुन में जामु अॻियां फ्युचर बि ठाहिणो आहे ऐं मूंखे अॻियां पढ़ाई बि जामु करिणी आहे छाकाणि त उहो मुंहिंजो शौक़ु आहे ऐं मां पढ़ाईअ में होशियारु बि आहियां हीअं मुंहिंजा टीचरूं चवंदियूं आहिनि त हिन करे मूंखे अॻियां पढ़ाई करिणी आहे ऐं मुंहिंजा जामु सारा सपना आहिनि जेका मूंखे उहे जामु पूरा करिणा आहिनि